चावल चावल जे छै ने बहुत बढ़िआँ अनाज होइ छै चावलके मतलब धान धान जे धानके मतलब जे छै ने उगाओल जाइ छै छोटे पहिले तऽ पानि नदीके पानीसँ पूरा भीगाओल जाइ छै ओकर बाद जे छै ने पानि जब भीगा पानिसँ पूरा अथि करऽ जमीनके गीला करल जाइ छै ओकर बाद धानके ओहिमे रोपाइ करल जाइ छै धानके जब रोपाइ हो जाइ छै थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होइ छै ने ओकरा देख रेख करैए ताकि ओकरामे कोइ भी मतलब गाय भैंस ई सभ मतलब कोइ खाइ नइ जाइ ओकरा खातिर रखबाली भी करै छै चावलके अपना हमसभ भात भी खाइ छियै खिचड़ी भी खाइ छियै बहुत किछु मतलब बनै परसादी भी बनै छै चावलके भगवानके चढ़ाओल भी जाइ छै चावल आओर चावलके जे छै ने मतलब आटा बनाएके हमसभ एकर लऽ मतलब किछु भी बनाबै सकै छियै मतलब खीर खिचड़ी हर चीज चावलके आटाके रोटी भी खाइ छिऐ चावल जे छै एक आदमीके जीवनमे बहुत बढ़िआँ मतलब अच्छा चीज छै अगर चावल नहि रहतै तऽ आदमी नहि खाइ सकतै आदमी नहि खेतै तऽ आदमी मरि जेतै चावल जे छै बहुत बढ़िआँ चीज छै आओर ई जे छै बजारमे बहुत अच्छासँ बिकै भी छै आओर एकर रेट जे मतलब दाम जे छै दर ओ मतलब ओहि पचास रुपआ कु पचास रुपआ किलो छै जेकि आदमी सभकेँ लिए ठीक छै चावल जे छै गरीब आदमी खा सकै छै गेहूँ गहुँम जे छै ई भी मतलब अच्छा चीज छै गेहूँ सभ का केओ खाइ छै एकरा खाइ खातिर ने आटा पिसाओल जाइ छै आटा गेहूँके आटाकेँ रोटी बनै छै परोठा बनै छै हर चीज बनै छै गेहूँके मतलब गेहूँके खातिर ई गर्मीके मौसममे हल्का गर्मी नहि मतलब गर्मी आओर ठण्डीके बीचमे एकरा उगाओल जाइ छै जब गर्मीके मौसम हल्का रहै छै ने तब एकरा लगाओल जाइ छै गेहूँ जऽ पा धीरे धीरे बड़ा हो जाइ छै तब जब पकै छै ने तब एकरा मतलब तोड़ल जाइ छै कटाइ करल जाइ छै तकर बाद तो तोड़ि कऽ कटाइ करि कऽ तब थ्रेसर मशीनमे देकऽ तब जे छै ने एकराकेअथि करल जाइ छै पिसाओल मतलब उगऽ तऽ छोड़ाओल जाइ जब छोड़ै लए छै तब एकरा बेचल जाइ छै बजारमे मारकेट बजारमे बेचै छै ने एकर दाम अच्छा खासा रहै छै गरीब सभकेँ लेल बहुत अच्छा रहै छै गेहूँ कपास तऽ कपास तऽ बहुत कमे बिकै छै लेकिन इहाँ पे आ उगाबै छै बहुत आदमी बहुत कम आदमी लेकिन एकरो मत बहुत छै एकरासँ रुइ बनै छै हर चीज मतलब रुइ धागा बनै छै कपड़ा बनै छै बहुत चीज बनाएल जाइ छै एहि सभसँ तऽ अहाँ सभकेँ कहै छै अहाँ सभ एहि सभ चीज कऽ खरीदारी करू